भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ जो किसान है वो वहाँ की खेती जो कि मौसमों पे निर्भर होती है अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है बारिश हुई ज़्यादा हुई तो बाढ़ आ जाती है तो इससे खे खेती में ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है यहाँ के जो किसान हैं हमेशा मौसमों के लिए निर्भर होते हैं क्योंकि ज़्यादा यहाँ की मशीनें और ज़्यादा यांत्रिक चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई हैं जिससे कि वो आधुनिक तकनीकों से अभी भी वंचित हैं आ और उन लोगों को ए थोड़ा सा ज्ञान भी जल्द मिल नहीं पा रहा है इसलिए वो वो आधुनिक और मॉडर्न कृषि से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं अगर इन लोगों को तकनीकी के बारे में बताया जाए तो अब जैसे ही नहर से अभी भी सिंचाई होती है और इन लोगों को अगर सुविधा मिल जाए समरसेबुल और मशीनों की तो ए लोग अच्छी सी खेती कर पाएँगे क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है और यहाँ तो ज़्यादातर गेहूँ और धान की बुवाई होती है जो कि मौसम पे एकदम डिपेंड होता है अगर जैसा मौसम रहा अच्छा रहा तो अच्छा हुआ अगर खराब रहा तो खराब होगा इसलिए इसे खतरा भी मोल लेते हैं कभी कभी ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है तो सारी फ़सलें नष्ट हो जाती हैं और कृषक बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और उन लोगों को लगता है कि अब क्या करें तो फिर नहीं फ़सलों को सिलेक्ट करते हैं और बोते हैं और उगाने की कोशिश करते हो जैसे धान में हुआ की बहुत ज़्यादा पानी चा चाहिए होता है तो और उसको फिर अगर पानी नहीं मिल पाता है तो धान फूल फूलता भी नहीं है और हम उस उसी पर सूख जाता है सूखने के बाद हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं